बांद्राय सिपक्रननायनि जाहोनाव गथ'फ्रा गेलेया होननानै आं साना आं साना गथ'फ्रा गेलेनो बांसिन थुलुंगा मोननायनि मेन खार'नानो जाबाय जोंनि माखासे गेलेनानै गोजौवाव थांनो हानाय बेफोर सुबुंफोरा माखासे मथिबेट खोथा बुंनायगोन आरो थुलुंगानायनि थाखाय गेलेनो थाखाय माखा सुबिदाबो होनांगोन बिनि जाहोनावसो जोंनि गथ'फ्रा गेलेनो थाखाय बांसिन थुलुंगा मोनगोन थुलुंगा मोनगोन मानोना बिदि खालामाब्ला जोंनि गथ'फोरा गेलेनो थाखाय जेबो थुलुंगा मोननाय नङा आथिखालाव गोबां गथ'फोरानो गेलेनायखौ गेलेनायफोरखौ खम खालामबाय आथिखालाव बांसिन गथ'फ्रानो मबाइलफोरावसो बेस्थ' खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो मबेलनि अनगायै जोङो न'खरनि बिमा बिफाफोराबो गथ'फोरखौ फिल्डआव बल गेलेनो भलिबल गेलेनो बेटमिन्टन गेलेनो थाखाय थुलुंगा होनाय जानांगोन आरो गामिनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोजौआव थांनाय सुबुंफ्राबो गेलेनो थाखाय थुलुंगा होनो हानाय जानांगोन अब्लासो जोंनि माखासे गथ'फ्रा इयुन जेनेरेस'ना गेलेनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन नङाबोला नङाब्ला रावबो गथ'फ्रानो गेलेनो थाखाय थुलुंगाबो मोननाय नङा आरो गेलेनोबो गोसो जानाय नङा बेबायदि थुलुंगा मोनैनि जाहोनावनो जोंनि माखासे गथ'फोरा गेलेनायफोरखौ गारनायखौ जों नुनो मोनो